हँ की एक गा गाड़ी हँ गाड़ी तऽ छै सब रङ्गके कोन गाड़ी लेबै कोन गाड़ी लेबै छै गाड़ी आरो सब रङ्गके गाड़ी छै कोन रङ्ग लेबै कोन गाड़ी लेबै रिदफ आएँ आबु दोकानपर आबु पसन्द करबै अयबै देखबै कोन रङ्ग लेबै कोन गाड़ी लेबै सब भाओमे सब रङ्ग गाड़ी छै सब दाम छै आबु देखिऔ कहिऔ ने कोन कोन गड़ी लेबै कोन दामबला दशो लाख के गाड़ी छै आठो लाख के छै बेसिओके छै पसन्द कयलाके बाद ने अएँ हँ हँ पसन्द जे गाड़ी करबै तब ने भाओ होइत छै गाड़ी पसन्द भेलै तऽ करबा देब ने हँ सब रङ्गके गाड़ी छै हँ हँ रङ्ग कलर सब ने देखबै आबु पसन्द करबै जे गाड़ी पसन्द पड़त सब रङ्गके गड़ी छै सब रङ्गके गाड़ी छै जे पसन्द करबै से भऽ जाएत किआ तऽ रङ्ग कलर सब ने पसन्द होयत छै तखने ने भाओ होयतैक दशो लाखके छै दशो लाखके छै आठो लाखके छै बारहो तेरहके से छै आबू पहिने अयलाके बाद हँ